आईए मैम आपको क्या दिखाऊँ मैं मैम किस टाइप का मोबाइल चाहिए आपको कीपैड या फिर एंड्रॉइड मैम देखिए आप जो मोबाइल बोलोगे मैं आपको वही दिखाऊंगी कई लोग आते हैं ना कीपैड वाले कई एंड्रॉइड वाले इसलिए मैंने पूछा की एंड्रॉइड लोगे या फिर कीपैड लोगे मैम मेरे पास मतलब वीवो वाई ट्वेंटी है मैं आपको वो दिखाऊं सबसे लेटेस्ट मॉडल अभी चल रहा है मैम वैसे प्राइस का कितने तक चक्का चलेगा वैसे मैं उस हिसाब से आपको मैं मोबाइल दिखाऊँगी अच्छा तीस हज़ार तक चल जाएगा ना मतलब बाईस से ओके मैम मैं आपको दिखाती हूँ मैम ये देखिए हमारा वीवो वाई ट्वेंटी चार चार चौंसठ है फ़ाइव जी बी रैम बैटरी भी बैटरी भी इसकी मतलब अच्छी है स्टोरेज भी अच्छा है आप देख लीजिए सेल्फ़ी वेलफ़ी लेना है तेरह तेरह मेगापिक्सल डुअल कैमरा है इसमें ओके मैम मैं आपको ये ओप्पो का दिखा रही हूँ आप ये देख लीजिए मैम ये लीजिए आप देख लीजिए इसको तो मैम आपके पास कोई फ़ोटो वोटो होगी मोबाइल कि क्या आपको किस टाइप का मोबाइल चाहिए मतलब आप जैसा बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर आप फ़ोटो दिखा देते या फिर कुछ तो मैं आपको दिखा देती ना आपको किस टाइप का मोबाइल चाहिए अब आप बोल रहे हो मतलब पतला भी चाहिए मतलब अब बताओगे आप मुझे तभी तो मैं आपको वही वैसी चीज़ दिखाऊंगी ना जो आप बोल रहे हो मैम आई फ़ोन आप आई फ़ोन बोल रहे हो ना ठीक है मैं आपको आई फ़ोन दिखाती हूँ मैम ये देखिए मतलब आइ फ़ोन ये आपको पड़ेगा एक लाख पच्चीस हज़ार का तो मैम क्वालिटी भी है ना आप उसको मतलब ऐसा आप पानी में भी गिर जाएगा आप पानी के अंदर भी जा के स्विमिंग पूल में भी आप वीडिओज़ फ़ोटोज़ मतलब कुछ भी शूट कर सकते हो खराब नहीं होगा मैम अच्छा मैं आपको प्रेक्टिकल करके दिखा देती हूँ मेरे पास भी आई फ़ोन है फिर तो आपको यकीन होगा ना जी देखिए मैं एक ग्लास में पानी में उसमें डुबा के अपनी मतलब कैमरा ऑन करती हूँ आप देखना आपकी फ़ोटो आ जाएगी मैम रेडी हाँ मैम कैसे लगा आपको फ़ोटो कैसी लगी हाँ मैंने बोला था ना मतलब मैम आप ट्राई कर लीजिए मैं बोल क्या रही हूँ आपको कि आप ट्राई कर सकते हो आप देख लीजिए आपको खरीदना आपको है हमारा काम दिखाने का है

हाँ मैम बिलकुल मैं मेरा तीन साल का मोबाइल है मैंने आज तक कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जो आप बोल रहे हो बैटरी फूलना बैटरी फूलना ऐसा कुछ नहीं होगा आप तीन साल चार साल आपको जितने साल चलाना है मैम गैरन्टी तो आज कल किसी भी चीज़ पे नहीं मिलती वारंटी दे सकती हूँ मैं मैम रिपेरिंग हो सकती है इसकी या फिर आप मल्लब एक्स्चेंज कर सकते हो या फिर अभी जैसे आप एक लाख पच्चीस हज़ार का ले रहे हो अगर मतलब नहीं बन पाता बाई चान्स तो मैं आपको मतलब थोड़े और आप पैसे लगा के आप दूसरा मोबाइल ले सकते हो एक्सचेंग हो सकता है ओके मैम मैम आप कैश देंगी या फिर पेटीएम फ़ोनपे गूगलपे कुछ हाँ हाँ होता है ना ओके मैम चलेगा ना आप एक काम करिए वो स्कैनर है वहाँ पर आप स्कैन कर दीजिए फिर वो अलार्म तो आ ही जाएगा कि आपने सेंड कर दिया है और जितनी आप बोल रहे हो जितने हैं या फिर कैश दे दीजिए आप ओके मैम मैम आपका पार्सल